हलो भारत गैस एजंसी मां कमला चंचलाणी ॻाल्हाए रही आहियां कल्ह मां पंहिंजो हिकिड़ो सिलेंडर बुक करायो हुयो तव्हां खे मां गुज़ारिश थी कयां त सुभाणे मां शहर खां ॿाहिरि थी वञां मूंखे ॿाहिरि वञिणो आहे त पुठियां सिलेंडर ईंदो त उन खे वठण जी दिक़त थींदी इन करे प्लीस इहा डिलेवरी तव्हां अॼु ई कराए ॾियो मूंखे असांजो जेको नम्बर आहे मां तव्हांखे बुक करायो उहो आहे हिकु हिकु चार पंज जे अॼु ई अची वञे त वॾी तव्हांजी महिरबानी